میں موسم خزاں یا موسم بہار میں سفر کرنا پسند کروں گا اور اس کی کئی وجوہات ہیں جو ان موسموں کو دیگر موسموں سے ممتاز کرتی ہیں موسم خزاں موسم خزاں عام طور پر سپتمبر میں سپتمبر سے نومبر کے درمیان ہوتا ہے اور یہ وقت سفر کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے اس موسم میں درختوں کی پتیاں رنگ بدلتی ہیں جو کہ سبز سے زرد سنہری اور سرخ رنگ میں تبدیل ہوتی ہیں یہ منظر خاص طور پر خوبصورت ہوتا ہے اور قدرتی مناظر کے شوقین لوگوں کے لیے ایک دلکش تجربہ پیش کرتا ہے خزاں کی رنگین فضا اور ٹھنڈی ہوا سفر کے سفر کو مزید خوش گوار بناتی ہے خزاں کے موسم عام طور پر معتدل ہوتا ہے جو کہ بہت گرم یا سرد نہیں ہوتا اور یہ سفر کے لیے آرام دہ حالت فراہم کرتا ہے یہ موسم بہت زیادہ بارش یا شدید گرمی سے پاک ہوتا ہے جس سے آپ کو بہتر طور پر باہر وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے خصوصاً اگر آپ پہاڑی علاقوں یا قدرتی مقامات کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو خزاں کا موسم آپ کو بہت خوبصورت مناظر دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے موسم بہار مارچ سے مئی کے درمیان ہوتا ہے اور یہ موسم بھی سفر کے لیے بہت مناسب ہے بہار میں سب کچھ نیا اور تازہ ہوتا ہے درختوں پر نئی سبز پتیاں نکلتی ہیں پھول کھلتے ہیں اور قدرتی مناظر زندہ اور شاداب نظر آتے ہیں یہ موسم لوگوں کو ایک خوش گوار اور تازگی بھرا ماحول فراہم کرتا ہے بہار کے موسم میں درجہ حرارت عام طور پر معتدل ہوتا ہے جو کہ موسم گرما کے شدت سے پہلے کا ہوتا ہے یہ وقت ہے جب آپ گرم موسم کی شدت سے پہلے کچھ خوبصورت مناظر اور تازہ ہوا کا لطف اٹھا سکتے ہیں بہار میں باغات پارکس اور پھولوں کے میلوں کے بہتات ہوتی ہے جو سفر کو مزید دلچسپ بناتی ہے دنوں دنوں موسموں میں آپ کو بہت کم ہجوم ملتا ہے خاص طور پر سیاحتی مقامات پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو طویل قطاروں بھرے بازاروں یا ہجوم کے بغیر زیادہ پر امن تجربہ ملتا ہے آپ ان موسموں میں زیادہ آرام دہ اور پر سکون ماحول میں سفر کر سکتے ہیں مزید برآں اور موسم مزید برآں خزاں اور بہار دنوں میں آپ کو مقامی تہواروں اور ثقافتی انسٹیٹیوٹ کا بھی حصہ بننے کا موقع مل سکتا ہے جو کہ آپ کے سفر کو مزید یادگار بنا سکتے ہیں موسم خزاں اور موسم بہار میں سفر کرنے سے آپ کو قدرتی خوبصورتی معتدل موسم اور کم ہجوم کے ساتھ ایک یادگار تجربہ ملتا ہے جو کہ آپ کے سفر کو مزید لطف اندوز بناتا ہے